स्कूल में मुंहिंजो दोस्त हूंदो हुओ दीलीप नाले जो दोस्त हुंदो हुओ हुन खे स्पोट में ॾाढो इंट्र्स्ट हूंदो हुओ हुन बॉम्बे जी टीम में क्रिकेट जी टीम में उन भाग वरितो हुते हुन ॾाढो नालो कमायो हुओ उहो अॼु कोच आहे ऐं मुंहिंजो पुटु आहे जेके मां स्कूल छॾणु वेंदो आहियां त मां उन खे सम्झाईंदो आहियां की पाटिसीपेट स्कूल में जेको पाटिसीपेट थिए थो उन में तूं पंहिंजो भाग वठि हुते पंहिंजो नालो कमाए ऐं तुंहिंजी सिहत बि सुठी रहींदी ॾाढो सुठो आहे पाटिसीपेट करणु उते पाटिसीपेट करण खां पोइ स्पोट में तूं पंहिंजो नालो कमाए सघंदो आहे